हँ प्रधानमंत्री आवास योजना जे छै सरकार दऽ रहल छथिन सरकार जे दऽ रहल छथिन तऽ बहुत लोककेँ सुविधा भेलै हँ जकरा कि घर बनाबैके नहि क्षमता ओहो घर बनाए लै यऽ जकरा बाथरूम लेटरिंग के नहि छै कोनो पैसा नहि टाका छै लेकिन सरकारके माध्यमसँ ओ बनाए लै यऽ घर ओ बाथरूम लेटरिंग सब किछु अपन सुखीसँ जीवन व्यतीत करैए प्रधानमंत्रीके आवास योजनासँ पर्सनल हमर बात यऽ हमरा सबके तऽ सरकार राशन दै छथिन जे प्रधानमंत्री राशनसँ राशन हम पर्सनल राशन जे आनै छियै प्रधानमंत्रीके हुनका से ओ राशन आबै छै राशन फ्री मे एखन तक सरकार दऽ रहल छथिन फ्रीए मे बीस किलो कऽ हमरा भेटैया राशन ओहियो सँ बहुत खुश छी जे सरकार जएह किछ फ्रीमे दै छै तऽ आबैया अपना घर या बहुत परिवारके चलै छै बहुत परिवार हमरा नहि यऽ लेकिन बहुत परिवार एहन छै बहुत खुश छै हम इएह बुझै छियै सब लगभग खुशे छै सरकार देलखिन हँ आब अथी उजाला देलखिन हँ गैस सिलिंडर महिला सब कऽ ओहोसँ बहुत प्रधानमंत्रीसँ बहुत लोक खुश छै